हैलो क्या आप रेणुकूट से बोल रहे हैं क्या अनु बोल रहीं हैं रेणुकूट से रेणुकूट से अनु बोल रही हैं

मैं सुहानी बोल रही हूँ मैं मैं कहीं दूर से आई हूँ यहाँ रेणुकूट में हूँ अभी मुझे आपका एड्रैस पता चला कि आप यहाँ रहते हो क्या रेणुकूट से यहाँ कोई रेणुकेश्वर मंदिर है क्या तो यहां हमें रेणुकूट से मतलब किस रास्ते में जाना होगा जो रेणुकेश्वर मंदिर हम पहुचेंगे वहां सुने हैं कि वो बहुत ही सुंदर मंदिर है बहुत ही सुंदर स्थान है जो की बहुत मतलब बहुत तरह तरह के वहाँ पे डिजाइनें बनाई हुई हैं मंदिर की जो की बहुत अच्छी हैं हमें वहाँ घूमना चाहती हूँ मैं तो वहाँ के रास्ते मुझे कैसे पड़ेंगे जाने के लिए तो फिर रेणुकूट से पास में है रेणुकेश्वर मंदिर अच्छा अच्छा छः बजे खुलते हैं क्या वो कैंपस के अंदर है क्या कोई वो मंदिर अच्छा अच्छा वहाँ हाँ कैंपस के अंदर है वो मंदिर और बहुत ही अच्छी जगह है वहाँ के बारे में मैं बहुत सुनी हूँ हाँ हाँ वो तो मैं सुनी हूँ इसलिए मैं बहुत दूर से मैं भी आई हूँ मुझे यहाँ के न रेणुकेश्वर मंदिर के दर्शन करने थे तो काफ़ी नाम चर्चे सुने हैं वहाँ के कि बहुत ही सुंदर है जैसे वहाँ पे सीढ़ी आप चढ़ते जाइए तरह तरह की डिजाइनें बनाई हुई हैं जो कि बहुत ही सुंदर है वहाँ पे हमें जाना बहुत अच्छा लगता है ऐसा मैं महसूस कर रही थी कि वहाँ पे जाना मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा मैं वहाँ के फोटो वीडिओ और बहुत से चर्चे सुनी हूँ अच्छा ठीक है ना तो फिर वहाँ पर ना मैं आपको आकर और आपसे कांटेक्ट करती हूँ आप मुझे वहाँ के एरिया थोड़ा दिखा दीजिए और मेरे साथ कुछ जो कि दिखा दीजिए आप मैं क्योंकि पहली बार आई हूँ न यहाँ देखने को ठीक है तो फिर मैं आप ठीक है फिर मैं आपको आकर ना वहाँ कांटेक्ट करती हूँ आप वहाँ आकर घूमा दीजिए ठीक है